इस बार मिगी क्वाशन लब्भे दा कि केह्ड़ी केह्ड़ी इंडस्ट्रियां न लोकल इंडस्ट्रियां बिजनेस इंडस्ट्री होई गेई जेह्ड़ी जरूरी न रियासी डिस्ट्रिक च इकानमी च इस टैम उप्पर ओर ओह् इंडस्ट्रीज होर बिजनेस केह् ओवर टैम दिंदे न जां केह् चैलेंज़स होंदे न जां ओपरचुंटिज होंदी न जेह्ड़ी ओह् फेस करदे न लोकल कम्म साढ़े इद्धर बड़े होई गे जियां होई गेआ बिजनेस होई गेआ कि टूरिज्म दा बिजनेस जियां राफ्टिंग होई गेई इं'दे कन्नै होटल होई गे ते कन्नै गाइड गाइड गाइडर होई गेआ कि जेह्ड़ा गाइड करदा लोकें गी कि एह् जगह् चंगी ऐ ते एह् जगह् तुस जाई सकदे ओ एह् जगह् बड़ी स्हेई ऐ दिक्खने आह्ली एह् एह् होएआ हा इत्थें एह् एह् राजा हा इद्धर दा इ'न्नै एह् कीता हा इन्नै एह् कीता हा साढ़े इद्धर रियासी डिस्ट्रिक च बड़ी जगह् न जेह्ड़ी ट्यूरिस्ट ट्यूरिजम दे बिजनेस आह्ले आस्तै बड़ी असान न कि ओह् अपना बिजनेस चलाई सकदे न ते ओह् साढ़े इकनामी उप्पर बड़ी जरूरी न कि साढ़ी हिस्ट्रियां साढ़े जिन्ने बी बड़े सारे टूर टूरिज्म दे पैसे औंदे न ओह् सारे टूरिज्म दे उप्पर औंदे न रियासी डिस्ट्रिक दे लोकल बिजनेस बिच्च ते केह्ड़े लोकल इंडस्ट्रीस होई गेइयां जियां फैक्ट्रियां होई जियां काफी सारियां फैक्ट्रियां होई जंदियां जियां तुस आखी सकदे ओ जियां तेल दी फैक्टरी होई गेई जां किश बी होई गेआ जियां आखने न किसै न फ्रैंचाइज लिस्ट लैती दी होंदी कुसै दी फ्रैंचाइज बिच्च तुस करी सकदे ओ कि फ्रैंचाइज बिच्च समान लेइयै जियां कुरकरे कंपनी ओह्दा समान लेइयै बाकी दकानें उप्पर होल सेल बिच्च देना दे उ'न्नै अग्गें अग्गें लोकें गी बे बेचना ते एह् बड़ी सारी चैलेंज बी फेस करदे न जियां कि इ'नें गी बड़ा सारा टैक्स देना पौंदा ते कन्नै पुलिस आह्ले बी केईं बार तंग करदे न टूरिज्म आह्ली बी करदे न दकाने आह्ले बी करदे न ते कन्नै बिजनेस होर बी बड़े सारे जरूरी होंदे न जियां होई गेआ प्राइवेट डाक्टरें दी दकानां होई गेइयां जां हस्पिटल होई गे प्राइवेट जां किश बी आक्खी सकदे ओ प्राइवेट स्कूल एह् बड़े जरूरी न क्योंकि सारे बंदे इक जगह् बड्डे बड्डे स्कूलें नेईं पाई सकदे जियां आर्मी स्कूल होई गे जियां के वी स्कूल होई गेआ साढ़े इद्धर रियासी च केवी स्कूल ते सारे उद्धर नेईं पाई सकदे न ते काफी सारे प्राइवेट स्कूल न जेह्ड़े जरूरी न इत्थें रियासी बिच्च कि साढ़े बच्चे कुदै रेही नी जान ते सी बी एस ई दा बी उ'नें गी सारा लब्भी जा जां कोई होर बी बोर्ड जे के बोर्ड गी छड्डियै जां जे के बोर्ड बी लब्भी जां होर कुदै स्कूलें च केईं मते नेईं प्रैफर करदे अस अपने बच्चें गी सरकारी स्कूल पान ते उं'दे आस्तै काफी सारी असानियां होई जंदियां एह्दे कन्नै ते नौकरी आस्तै बी इत्थें काफी सारी ऑप्रचुंटियां जियां टीचर प्राइवेट टीचर्स होई गे दकानें उप्पर कम्म होई गेआ जियां टूरिज्म आह्ले कन्नै कम्म होई गेआ जां फैक्ट्रियें आह्लें कन्नै कम्म होई गेआ काफी सारी आप्चुंरटी ते ओवर टाइम बी करी सकदे न जियां किसै रातीं रात बैशनो माता लेई गे शिवखोड़ी लेई गे एह् टूरिज्म आह्ले दा कम्म होई गेआ जां फैक्ट्री आह्ले कोला होई गेआ नाइट शिफ्ट लाई लेई कि फैक्ट्री दी देखभाल करनी ते ध्यान रक्खना कोई चोरी चारी नी होई जा एह् होंदा सारा कि एंड इकनामिक्स बी बड़े सारे होंदे न ते इ'यै ऐ सारा कुछ होंदा